हा मां हिकु असांजो सुठो मैत्री ग्रुप आहे उन में ऐं रनिंग जे हिसे में असां भाॻु वरितो हो ऐं हाणे बि वठी रहिया आहियूं ऐं रोज़ु सुबुह जो उथी करे डुकंदा आहियूं ऐं क्लब में वेंदा आहियूं उते जामु कसरत कंदा आहियूं ऐं असांखे सुठो अनुभव थींदो आहे ऐं तंदुरुस्ती मिलंदी आहे ऐं नवां नवां शागिर्द असांखे मिलंदा आहिनि ऐं उन जो अनुभव असांखे तरह तरह जो उन्हनि खां असां वठी रहंदा आहियूं ऐं असांखे ॾाढो मज़ो ईंदो आहे ऐं असां केॾीमहिल राति जो बि उन रनिंग क्लब में एक्सरसाइज लाइ वेंदा आहियूं त असांजी तंदुरुस्ती सुठी रहे ऐं सुबुह जो बि उथी करे सवेल ई असां हिन रनिंग क्लब में शामिलु थींदा आहियूं ऐं असांखे ॾाढो मज़ो ईंदो आहे